میں گھر پر بہت سارے جوس بنا لیتا ہوں بیل كا جوس مینگو جوس پائن ایپل جوس شربت نیمبو شربت جوس اس كے علاوہ اور بھی بہت سارے مشروبات ہیں جو كہ میں بنا لیتا ہوں جیسے چائے